हलो बोलिए बोलना है यह जो हमको है ना सब्ज़ी भाजी का ही लेना था जी कौन सी कौन सी की है कौन सी कौन सी चाहिए

कद्दू को लगाऍंगे कैसे

तो कौन कौन सब्ज़ियों में अरे हमको लेना है जैसे भिंडी के बीज हुआ करेला हुआ

अच्छा शाम को और शाम को जैसे आ पाता है उसी तरह रोपना

तो यही का हम लेना और कौन सी दुकान और कौन सी दुकान सिलती है

देते अभी हाँ तो उतने अच्छा सब सब्ज़ी को मतलब एक चर को लाइए को रोकना पड़ेगा ठीक